पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने बाइक चलाने पर असर तो डाला है क्योंकी जबसे पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो बहुत असर पड़ा है हमारे बाइक चलाने पर जैसे की अभी मान लीजिये की पहले जो पेट्रोल हमें थोड़ा सस्ता पड़ जाता था अभी वो महंगा पड़ रहा है तो इससे कहीं न कहीं थोड़ा सा जीवन पर भी असर पड़ ही जाता है कि नहीं इतने में नहीं जाना है इतने में चले जाना है अभी जैसे की मान लीजिये पहले ऐसा हो जाता था की चलो बाइक ले के बाइक पर जा रहे हैं अभी थोड़ा सा यह हो गया है की कभी कभी ऐसे थोड़ा सा वह कर जाते है की नहीं अभी बाइक लेकर नहीं जाना है कहाँ पर इतना पेट्रोल भरवाएँगे तो इसलिए लगता है की बस से ही चल जाते हैं लेकिन फिर यह भी हो जाता है की बाइक से थोड़ा हमें आसानी भी हो जाती है लेकिन अभी पेट्रोल की कीमत ही बढ़ गई है तो फिर उसका तो असर तो पड़ेगा ही और फिर ये भी है की पेट्रोल का ज़्यादा इस्तेमाल जो हम ईंधन का ज़्यादा इस्तेमाल करने लग गए है तो इससे वातावरण कहीं न कहीं दूषित हो ही रहा है अगर थोड़ा सा हम इसको वैसे करके और हम थोड़ा बस में भी जा रहे हैं तो हमारे वातावरण के लिए बहुत अच्छा है कहीं न कहीं ज्यादा ईंधन का नुकसान ज़्यादा इधन का जो हम उपयोग कर रहे हैं यह हमारे पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है तो जो आने वाली पीढ़ी है उस पर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा असर होगा की हम बहुत ज़्यादा पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं